पढ़ाइ लिखाइ इहाँ समस्तीपुरमे बहुत आभाव हइ पढ़ाइ लिखाइके बहुत दूर जायके पड़ै छै समस्तीपुर से दूर हम जाइ छियै समस्तीपुर हमरा घर से बहुत दूर छै यह एहि लए बहुत कठिनाइ करऽके पड़ै छै तऽ हमलोग हमसब टेम्पू पकड़िकऽ यहाँ से जाइ छियै टेम्पू से आते जाते टेम्पूके किराया लागै छै ओहीके शिक्षा हम ठीक सऽ नहि पढ़ाइ लिखाइ करि पाबै छियै बहुत कठिनाइ होइ छै पढ़े लिखेमे आओर खेलय आरके बहुत बहुत अभाव छै यहाँ हमारे हमरा यहाँ फिल्ड आर नहि छै खेल खेलय कूदयके लिए बहुत दूर जायके पड़ै छै लड़का आरके बहुत अभाव करै अभाव छै यहाँ यहाँ विकास युवा विकास नहि छै यहाँ बहुत बहुत दूर फिल्ड नहि छै बहुत बहुत दूर तक फिल्ड नहि छै फिल्डके बहुत अभाव छै शिक्षा ठीकके अभाव छै शिक्षाके मास्टर ठीक से नहि पढ़बै छै आओर खाना खाना नहि ठीक से बनै छै इसकुलमे मास्टरो आर ठीक नहि छै मास्टर लिखा देलक हम्मे आर चल चल गेलक कहूँ आओर मास्टर कहै छै आहाँ सब ओ ई बला लीखि लिअ पढ़ू तऽ हम्मे आर लीखि लै छियै आ बैठल रहै छियै मास्टर आर अपन एकठाम बैठ कऽ अपन अपन गप्प लगबै हथिन तऽ टाइम पूड़ै छै तऽ टिफिन होइ छै खिचड़ी बनै छै खिचड़ी ओहो ठीक से नहि बनै छै जेना मन तेना बना दै छै आ अरवा चावलके भात भात बना दै छियै ठीक से ने दालि बनै छै ने सब्जी बनै छै ने किछु अच्छा नहि लागै छै खायमे हम बैंक सऽ लोन लै छियै तब रोजगार कोनो करै छियै

आओरो आलू कोड़िकऽ कमाइ खाइ छियै आलू आर कोड़ै छियै तब ईंटा उठबै छियै ओ आओर रोजगारके बहुत अभाव छै दस रुपैआमे काम करबै छै पाँच रुपैआमे काम करबा लै छै एहि वजह सऽ हम सब काम नहि करय छियै मजबूरी छै कि हम काम करय लए जाइ छियै अपन अपन जीवन यापन करै केलिए हम अपन जीवन यापन करै केलिए हम काम करै छियै हम अपना जरूरत ढंगके समान नहि खर पा खरीद पाबै छियै पढ़ाइ लिखाइ बहुत ही खराब चलै छै तैँ कोपी कलम लए पैसा नहि रहै छै आओर हमलोग हमसब कोपी कलम खरदै लए एक दिन त्यागि दै छियै खाना नहि खाइ छियै तब कोपी कलम खरीद लै छियै आओर कभी कभी उधारी लेकर उधारी नहि दऽ सकै छियै हमलोग किछु बेच कए दऽ दै छियै उधारी चुका दै छियै किएकी अगला दिन दै दोकनदार हमरा उधारी कोपी कलम खरदै लए बहुत कठिनाइ होइ छै रोजगार रोजगार बहुत कम छै हम हमरा हीऑं दूर जायके पड़ै हइ दिल्ली पंजाब जायके पड़ै हइ हरियाणा काम करय लए मजदूर के पिटाइ करिके यहाँ भेज दै छै मजदूर बेचारा किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर लेता है और शिक्षा रोजगार बहुत ही अभाव है अभाव छै हमरा हिऑं हमारे यहाँ युवा लोगके खेले केलिए कोनो समान नहि छै ने फिल्ड छै ने गेन्द छै ने बैट छै ने किछु छै शिक्षाके बहुत अभाव छै आओर खेलोमे बहुत अभाव छै ओ रोजगार बहुत अभाव क्या हमारे हम हम हमारे यहाँ बे बेरोजगारी बहुत छै आहाँ कहि नहि सकै छियै जितना बेरोजगारी खेतमे पानि पटबै छियै खेत खेतमे आलू कोड़ै छियै छेका बान्है छियै खेतमे वएह लए हम अपना जीवन यापन कैसहू करिलै छियै जीवन यापन कैसहु करिलै छियै बैंकमे जाइ छियै तऽ बैंक मनेजर कहै छै कि अहाँ सब जाउ कल्हे आयब एहि सही एहि सहीमे कए दिन कल्हे हो जाइ छै हमर काम नहि जल्दी हो पाबै छै टाइम भी पास हो जाता हो जाइ छै बैंक पर बैंक पर जाइ छियै तऽ कामो नहि ठीक से होइ छै घुरा घुरा दै हइ टाइमो खराब भऽ जाइ हइ ओ आओर विकास विकासके एगो काम नहि होइ छै हमरा यहाँ ठीक से एगो विकास नहि होइ छै हमरा यहाँ सड़क टूटल छै साइकिल नहि छै पढ़ै केलिए जाय लए ने अभी तक इसकुलवाला एगो रुपैआ आया है मिडिल मिडिल इसकुल मे थे छलियै तहिया पैसो आबै छलै आब तऽ नहि आबै हइ हाइ इसकुलमे गेलियै तऽ पैसा नहि अयलै विकास नहि भेल हमरा